नमस्ते मैम और सब ठीक है आप अपना बताइए आप कैसी हैं मैम ऐसा है कि हमें उतरना है थोड़ा टिकट उकट बुक हो गया है चार दिन की छुट्टी चाहिए तो ठीक है मैम ऐसा है कि सब घरवाले टिकट बुक करा दिए हैं और वह पीलीभीत हम लोग जाने वाले हैं अब बच्चा है उसको कहाँ छोड़ देंगे और वह भी रोएगा और चार दिन की छुट्टी हमें दे दीजिए तो वह भी आ जाएगा और नहीं जाएगा तो सभी लोग जा रहे हैं घरवाले तो वो रोएगा कहाँ रहेगा आप बताइए अब क्या करें घरवाले जब टिकट कर दिए हैं तो जाना पड़ेगा ना

बात सही है मैम लेकिन क्या करें अब बच्चा है ना अब सभी लोग बड़े लोग जा रहे हैं तो वह रोएगा घर पर अकेले कैसे रहेगा आप ही बताइए अब बच्चा बहुत जानती हैं अब घरवाला हमारा रोता तो हम नहीं करते घरवाले सब कर दिए सभी लोग जाएँगे और बच्चा कैसे घर पर रहेगा अकेले और सब लोग टिकट बुक कर लिए हैं उसका भी तो जाना पड़ेगा ना मैम संभाल लीजिए किसी तरह अगर आप लोग नहीं संभालेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे अब जानते हैं अब बड़ा होता तो समझ जाता लेकिन बच्चा है वह कैसे समझेगा

अब जानते हैं मैम हम भी जानते हैं क्या करें अब आप ही बताए घरवालों को सब को तो हम नहीं मना कर सकते ना सब बड़े लोग हैं कैसे मना करें